एखन तऽ नहि मगर जखन अपन सेवाकालीन व्यवस्था तक एहन रहए जे पहिने तऽ कार्ड छपैक वास्ते प्रेसोसभ आगाँ आबैत रहै तऽ हाथेसँ कार्ड तैयार कए कऽ चाहे यज्ञसभक उपनयन विवाहसभक देल जाइत रहै ओकरे हाथसँ अपना कलमसँ ओहि कात फूल ओहि कात भगवानके तस्वीर ओहिकात गणेश जीकेँ बनायल छै ओ सभसँ परमप्रिय होइत छल कार्ड तऽ ओना आब एकसँ एक सुन्दर एकसँ एक कीमती अबैत छथि मगर हाथसँ बनायल कार्ड जे छै ओकरामे भावनात्मक जुड़ाव ततेक रहैत रहै पहिने जे लोक ओकरा बड़ा स्नेहके स्निग्धतासँ भरपूर परिपूर्णतासँ ओकरा देखैत रहै आ ओहि कार्डकेँ बेसी मनस्वितासँ ओकरा स्वीकार करैत रहै आ एखन तऽ प्रोफेशनल कार्ड भेटैत छै तीन टाकामे तऽ दस टाकामे बीस टाकामे पच्चीस टाकामे लए कऽ लोक बाँटि दैत छै नाम चढ़ा देलकै सभचीज लिखले छै नाम चढ़ा देलकै पठा देलकै ओ ओहि समयमे सभकिछु हाथसँ लिखिके दैत रहै बड़ा स्नेह लोकके लोकक प्रति रहै